یہ اتر پردیش کے اندر بہت سارے تحقیقی جو ہے مرکز ہیں جو تعلیم سے متعلق ہیں جن کا پورا کا پورا منحصر جو ہوتا ہے وہ تعلیم ہوتا ہے تعلیم و تعلم کے ذریعے ہوتا ہے جیسے اگر آپ دیکھیں گے یونیورسٹیز ہیں یونیورسیٹیز کے اندر بہت سارے فیکلٹیز ہوتے ہیں جیسے اب مثال کے طور پر میں آپ کو مثال کے طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا حوالہ دے سکتا ہوں اس کے اندر بہت سارے فیکیلٹیز ہیں جیسے فیکلٹی آف آرٹس ہیں فیکلٹی آف شوشل سائنس ہے فیکلٹی آف یونانی میڈیسن ہے فیکلٹی آف تھیو لوجی ہے اسی طرح انجینئرنگ کالج ہے ذاکر حسین کالج ہے اور ایم بی بی ایس کالج ہے تو بہت سارے کالجزز ہیں جس کے ذریعے لوگ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور یہ سب کے سب ان کا جو تعلق ہے وہ سب کے سب تعلیم پہ ہی ہے اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں تعلیم کے اتر پردیش کیونکہ بہت ہی زرخیز علاقہ ہے یہاں کے لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو بہت سارے اہم ذرائع ہیں یہاں پہ تعلیم و تعلم کے